पोठिआ बोलू हमे खस्सीके मासु निमन नीक लगैत छलै मुर्गा नीक लगैत छलै हमसभ मुर्गा मछली नीक लगैत छलै रेहू टेङ्गरा पोठिआ ई सभ हमसभ बनाबैत छलियै कि करैत छलियै टेङ्गराके डनटीके ओकर टेङ्गराके काटिके तोड़ि दे तोड़िके पोठिआके पेट फोड़ि दैत छी हमसभ छलियै हमसभ धोके अच्छा से बढ़िआँ तरहसँ धोके मसाला रखके हमसभ कड़ाही लगाइ छ लगाके बनाबैत छलियै अच्छासँ हमरा सभकेँ इहे सभ निमन लगैत छलै माक्स मासूमे मछली मुर्गा ई सभ मासु मछली हमसभ नीक लगैत छलै हमरा सभकेँ खाइ छलियै हमरा सभकेँ बनयली मुर्गाके कि कैले छलियै हमसभ कि धो देली अच्छा तरहसँ धोके कड़ाही लगाके भूज देली तेल पियाज आर राखिके भूज भाजके अच्छा सभसँ बनैली बनाबै छलियै हमसभ आ खाइत छलियै बिरिआनी करके हम आ खस्सीके मीट छलै तऽ मी खस्सीके मीटो छलै तऽ हमसभ ओहिसँ ई सभचीज एक जगह रखकर सभ किछु आ भूज भाजके बनाकऽ हमसभ खाइत छलियै तऽ अच्छा नीक लगैत छलै आ मासु हो गेलै छलै तऽ मछली भेलै पोठिआ टेङ्गरा रेहू गैचा सभ मछलीके नीक तऽ हमरा सभकेँ गैचा लगैत छलै गैचामे तऽ ओतेक किछु निकलबे नहि छलै आ टेङ्गरा पोठिआमे तऽ पेट फोड़ फाड़के बनाबे छलै तऽ ओ सभ तऽ मछलीके तऽ बेसी मेहनत लगैत छलै पोठिआमे ओ तनिका बेसी बनाबेमे नीक बहुत जादा अच्छा लागैत छलै ई पोठिआ छोटका मछली तऽ अच्छा लगैते छलै लेकिन बनाबेमे बहुत भिड़ाह जादे छलै आ बड़का मछली हइ तऽ ओ सभ हमसभ तब बनाबैत छलियै तऽ ओ सभ तऽ सीधा धो देली बना देली तरके छानकर खा लेली मसाला भून भानके रख देली हम तऽ ओ ऐसे ही बनाबैत छलियै आ खाइत छलियै हमरा सभके ई नीक लगैत छलै आ मुर्गा तऽ ओहे झौस झाँसके अपना बनेैले छलियै हमसभ खैली गोड़ी लेली खस्सीके मीट लैली ई सभ अपना खाइत छलियै हमसभ ई सभ ई सभ हइ तऽ शरीरके लिए फाएदेमानित चीज छलै मीट मछली परब तिहारमे अपना नहि खएली